हैलो मां सावी थी ॻाल्हायां मूंखे स्विगी वारा ॿ टे ॾींहं पहिरियों हिकु शिव सागर रेस्टोरेंट मां ऑडर ॾेई विया हुया ऐं हूअ मूंखे बिल बि ॾेई विया हुया हुया ऐं मूंखे हूअ बिल यादि कोन्हे मूंखां किथा रखाइजी वियो आहे ऐं मूंखे हो बिल ऑफ़िस में जमा कराइणो आहे जेकर हूअ बिल ॾेखारे करे मां पंहिंजो ऑफ़िस मां उन्हनि खां पैसा वठी सघां थी त छा तव्हां मूंखे हिकिड़ो रस्तो ॿुधाए था सघो की मां उहा बिल वॉट्सअप ते घुराए सघा या तव्हां शिव सागर रेस्टोरेंट मां उन्हनि खां ॻाल्हाए करे मूंखे ॿुधाए सघो की मां हूअ बिल उतां वठी सघा या उहेई मूंखे वॉट्सएप करे सघनि तव्हां जीअं मूंखे मेसिज कंदव मां हूअं ई बिल वठी ईंदमि या तव्हां मूंखे वॉट्सअप ते मोकिलंदव त उहा मुंहिंजे लाइ ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी